مالیگاؤں مالیگاؤں اس علاقے میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں روز مرہ کی زندگی میں ہر وا ہر دن میں پانچ دفع اذان ہوتی ہے دن بھر میں مندر میں ہنومان چالیسا پڑھا جاتا ہے اس علاقے میں بہت سے ٹیمپلس ہیں مندر ہیں مسجد بھی ہے اور چرچ بھی ہیں لیکن یہاں پر سب بہت ہی مل جل کر رہتے ہیں ایک دم بھائی چارے کے جیسے رہتے ہیں یہاں پر اذان کا بھی احترام کیا جاتا ہے ہنومان چالیسا کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور چرچ کا بھی احترام کیا جاتا ہے ہر دھارمک جگہوں پر لوگ اسے اپنا سمجھ کر دھیان رکھتے ہیں صاف صفائی رکھتے ہیں کوئی بھی طریقے کی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں مالیگاؤں شہر میں یہ علاقہ ہے